हमारे देश की जलवायु बहुत अच्छी है दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा अच्छी है हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जैसे अधिक बारिश होना बाढ़ आना ये बहुत कम होता है हमारे देश में और हवाएँ भी अच्छी रहती है ज़्यादा तेज़ हवाएँ भी नहीं चलती जैसे दूसरे देशों के खिया अनुरूप हमारे भारत में बहुत कम ऐसी हवाएँ चलती हैं जैसे कई देशों में इतनी हवा चलती है कि घर के घर उड़ जाते हैं ये हमारे भारत देश में नहीं होती है बहुत कम देखने को मिलता है हमारे भारत देश में कई कई इलाकों में ही ऐसी हवाएँ चलती है और हमारे यहाँ का पानी भी बहुत अलग है दूसरे देश से हमारे इधर का पानी बहुत मीठा पानी है और आसानी से उसको पीया जा सकता है उपयोग में लिया जा सकता है ओर दूसरे देशों में आसानी से पानी को पीया नहीं जा सकता उसको पहले फ़िल्टर किया जाता हे और हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है कुआँ हुआ होल हुआ इसका पानी हम आसानी से पी सकते हैं ओर हवा भी बहुत अच्छी है शरीर के लिए अनुकूल हवाएँ चलती हमारे इधर शीतकालीन और दूसरे देश से हमारे इधर का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है दो तीन महीने ठंड रहती है दो तीन महीने बारिश रहती है दो तीन महीने गर्मी रहती है इस तरह हमारे भारत देश का मौसम भी हवा पानी बहुत अच्छा है